हैलो नमस्ते मैडम होर सनाओ केह् हाल चाल ऐ ठीक में सुनेआ तुस बमार होई गेदे हे में सुनेआ तुस बमार होई गेदे हे हून ठीक ओ हां दवाई बगैरा खा दे टाइम दी अच्छा अच्छा होर घर सारे ठीक ठाक होर कदूं लाना साढ़े घर चक्कर अच्छा अच्छा कड्डेओ कड्ढेओ टाइम फिर जल्दी जल्दी महा कड्ढेओ टाइम जल्दी जल्दी जल्दी आएयो चक्कर लान ओद्दरी गेदे सारे तुं'दे बिना हां होर भ्राऽ जी होर ठीक न होर साढ़े बी सारे ठीक ठाक न

कुछ नी केह् करना ऐ बेह्ले घर ही रुट्टी पकानी खानी ते सारें गी खलानी चलो फिर बनाओ कुतै प्लान जान दा घुम्मन जान दा मोसम बी अज्ज्कल चंगा ऐ हां ठीक ऐ ठीक ऐ बनायो फिर असें बी सनाई लैयो सारे चलगे कट्ठे ही ठीक ऐ ठीक ऐ फिर नमस्ते